हँ प्रणाम आ माँछ बेचैत छियै केना केना दै छियै कोन कोन माँछ रखने छियै केना दइ छी केना दइ छिही हमरा रेहुए लैके रहै तऽ अहाँ ओतेक दाम कहैत छियै कम करबिही तब ने लेबै एक किलो लैके अइ अएँ यै एतेक की करबै पाँच किलो दऽ दिऔ एतेक की करबै से नहि अभी अभी टाइम हइ लगनके तऽ अभी कर कुटुम एलै बरतुहार आबे लेल ने तऽ ओहएमे एतने मछरी खपत करबै जहिआ बेटीके बिआह करबै ने तहिआ लेबै दश किलो बीस किलो तऽ ओतेक कम करबै ने ओतेक माँछ लेब तऽ कम नहि करबै अहाँ हूँ हूँ हूँ नहि हमरा ई नहि लैके अइ ओ कहलकै कुटुम की जे हमरा रेहुए नहि लैके अइ रुकि जाही बाँतर करै रेहुए लिहे तऽ रेहुए लै छिऐ नहि हूँ लोकल केना देबै आएँ बीस दू सए अस्सी ओहिसँ कम नहि करबै लहसुन होयत ने है तैओ कहिऔ कम करिऔ रेट बहुत्ते अहाँ कहैत छिऐ एतेक मछरी लेबै तऽ अहाँ कम नहि करबै हे एकरा हँ हे एहिठिन आएब

जे बेचबै नहि रखने रहबै हमरा कहली ने डालीमे रेहू माँछ आएँ यौ

आओर लेबै

हमरेसँ रेहू लऽ लेबै दश किलो